जय झूले मुखे अऊं मुंहिंजे परिवार खे धार्मिक स्थाननि ते नदीअ जे आस पास वञणु वणंदो आहे जंहिंजे करे असां साल में ॿ टे दफ़ा नासिक वेंदा आहियूं जिते असां गोदावरी नदीअ जे आस पास ई रहण पसंद कंदा आहियूं हुते ॾीआ बाराण उहा नदीअ जी मिठे आवाज़ जे अॻियां ई वणंदो आ्हे शांती मिलंदी आहे ऐं इन खां पोइ अगरि ॿारनि जे पसंदि सां वञिणो हूंदो आहे त लोनावला महाबलेश्वर पहाड़नि में शांतीअ जे लाइ वेंदा आहियूं छो त असां बॉम्बे में ॾाढो घोरु हर तर्फ़ु आवाज़ु पढ़ाईअ या टेंशन धंधनि जा टेंशन लॻा पिया हूंदा आहिनि जंहिंजे करे असां शांति वातावरण में वञणु पसंदि कंदा आहियूं जंहिंजे लाए असांखे पहाड़ मेथेरान ऐं महाबलेश्वर लोनावला उते ई वणंदो आहे जिते असांजा हर दमु उते वेंदा रहंदा आहियूं त उते असां हिकु जॻह या बंगलो वठी करे सॼो परिवार उते रहंदो आहे पाणई खाई पाण ई ठाहे खाइण पसंदि कंदा आहियूं ऐं असांखे हुते वञणु जी आदत आहे असां त हिली मिली रहियूं असांखे हुते ॾाढो वणंदो आहे